اتر پردیش جو کھانے پینے کے معاملے میں اور کھانا بنانے کے معاملے میں اپنی ایک الگ پہچان الگ شناخت رکھتا ہے یہاں کے کھانے جو دور دور تک مشہور ہوتے ہیں یہاں بہت سی چیزیں دستیاب ہیں اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مان لو مثال کے طور پر آلو ہے آلو سے بہت سی چیزیں یہاں پر تیار ہوتی ہیں آلو سے ٹکی بھی تیار ہوتی ہے سموسہ وغیرہ تیار کرتے ہیں جو بہت کم ریٹ پر کم قیمت پر یہاں پر زائرین کو اور یہاں کے مقامی لوگوں کو میسر ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر ربڑی وغیرہ اور ایسے ہی دودھ سے بنائے جانے والی بہت سی آئٹمیں ایسی ہیں جو اس کے اتر پردیش کے ساتھ میں خاص ہیں اور وہ یہیں پر ملتی ہے یہاں پر جو آنے والے زائرین ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ کر بڑا رشک کرتے ہیں اور بڑے مزے کے ساتھ میں ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں جس کا فائدہ مقامی لوگوں کو ہی نہیں ان کو بھی حاصل ہوتا ہے اور ایسے ہی ان چیزوں سے اتر پردیش کی ترقی میں ایک گروتھ ہوتا ہے ایک بڑھاوا ملتا ہے اور یہاں کی اس سے ترقی ہوتی ہے